हाँ जी बोल रहे हैं बिल्कुल मिल जाएंगी लाल गुलाब का भाव दो सौ रुपए है पीला गुलाब भी दो सौ रुपए में मिल जाएगा आपको जी सफेद गुलाब भी दो सौ रुपए में जी हैं हमारे पास सभी रंगों के गुलाब हैं जी हाँ जैस्मिन मिल जाएंगे जैस्मिन का भाव तीन सौ रुपए है लाल गुलाब मिल जाएंगे दो किलो दो किलो आप लगा लीजिए दो सौ रुपए का भाव चल रहा है तो चार सौ रुपए तो पड़ ही जाएंगे आपको आप पता लगा लीजिए यही रेट चल रहा है और अब तो आज कल दाम बढ़ रहे है हर चीज में महंगाई बढ़ रही है देखिये हम आपको ताज़ा गुलाब भेज देंगे तो आपको रेट भी उसी हिसाब से मिलेगा आपके पास वाले दुकान आपको ताज़ा नहीं देंगे गुलाब हमारे पास सब तरह के मिल जाएंगे जैस्मिन भी हम ताजा रखते है तो आपको भाव टोल करने में तो कोई परेशानी नहीं आएगी चलिये आपके लिए लगा देते है हम आपको ढाई सौ रुपए जैस्मिन के हाँ जी बिल्कुल करवा देंगे आप बताइए कौन कौन से कल गुलाब चाहिए आपको ठीक है लाल गुलाब तीन किलो ठीक है दो किलो पीला गुलाब बिल्कुल ताजे गुलाब है हमारे पास सारे आपको रेट में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आप हमें गुलाब भी आपको बिल्कुल ताज़ा मिलेंगे जी बिल्कुल एक किलो सफेद गुलाब भी मिल जाएंगे आपको जी बिल्कुल दो किलो जैस्मिन पहुँच जाएंगे आपके पास जी आपका पूरा हजार रुपए पड़ रहा है देखिये आप गुलाब तो देखिये उसकी क्वालिटी तो देखिए आपको बहुत अच्छी लगेगी आप दुबारा मंगवाएंगे हमारी दुकान से बिल्कुल टेबल सजा देंगे आपकी लाल गुलाब से जैस्मिन से करिये ज़्यादा अच्छी लगेगी बंदरबार में आपके पाँच किलो लग जाएंगे

जी ठीक है बिल्कुल हम शाम को चार बजे से सजाना स्टार्ट कर देंगे आपके घर को लाल गुलाब पीला गुलाब सफेद गुलाब जैस्मिन जी बिल्कुल